आङो थारमाने जोङो लोगोफोर गोजा बिदिनो फुंआव मोनाबिलिफ्रावनो लोगो लालायखायो आरो गाबोन सानदुं दुंबा जेनेबा ना गुरहैनांगौहाय होन्नानै ओमफाय बिदि ना गुरनो थाङोबा फुंफ्रावनो बिदिनो सिथ्ला थिला सिबनानै इसे सोरां बारां फुंफ्रावनो सङो आरो ओंखाम ओंख्रै बिदिनो अमा आदार मोसौ मोसा खारनजोबनानै ओंखाम ओंख्रै संनानै बिदिनो लोगो लालायलायफिनो आरो बिदिनो फन हरलायलायनोसै जाबाय नामा ओंखाम ओंख्रिफोरानो औ जाबाय होनबा ओंखारलांसै ओंखारलांना ओमफ्राय बिदिनो थाङो दैमायाव अखम्बा दैमायाव गुरहैनाय जायो अखम्बा बिदिनो दुब्लियाव सानदुं दुंनाय समाव बिदिनो ना बोथियाफोर मोनो आरो सानदुं दुंबा लोगो गोजा ज' ओंखारनानै आराम थांनाय जायो नालाय बिदिनो ना गुरहैयो ना गुरनो थाङो बिदिनो दुब्लिफ्राव बिदिनो सानदुं दुंबाथ' आलि जिं आलि जिं मा थायो नालाय नाया बुरजानो बिदिनो ज' ज' गुरलायलायनाय जायो आरो जोङो आरो अखम्बा समाव बिदिनो बोनो थाङो दै देरबा ना दावनाय मोनो नालाय ओंखायनो दावनायखौबो बिदिनो जे लानानै माबानानै थाङो आरो बिदिनो मुस्रिफोर जिनाय बा सुथेबाय अखम्बा माबायाबा गैयाबा सानसे सिगां बायब्रबनानै लायनाय जायो आरो जोंनि मुसारिखौ बिदिनो लायनोसै लायनानै दाना गलियाबोथ' सुखानाय नङा नालाय जोंनो बानायो आरो सोयो गलिखौबो गुलि सोनोसै दुरुं दोंसे लानानै बिदिनो लानानै बिदिनो जेला हायो अब्ला माबानोसै आरो औवा दान्नानै औवायाव खानोसै औवा खाखांना बिदिनो लोगोफोर गोजा ज' बाव हैनाय जायो आरो दैयाव साथेहोयो जों ज' ज' बिदिनो हरावबो मोनो हरावबो सानानै लायनाय जायो जोङो लाइना आन्दायहैबाय